डाक टिकिट कलेक्ट करण जी जेका हॉबी आहे इहा तमामु हिकड़ी सेक्शिक मूल्य वारी आहे हिन सां तव्हांखे खबर थी पए कि कहिड़े मुल्क़ में कहिड़े नमूने जी डाक टिकिट हले थी ऐं घणेई मुल्क़नि जा नाला घणेई कंट्रीज़ जा नाला तव्हांखे ॿुधण में ईंदा आहिनि ऐं डे तव्हां हिकु कलेक्शन कंदा आहियो त तु तव्हांखे पाण में वणंदो आहे ऐं ॿी ॿी एक्सप्लोर करण जी ऐं हुननि कंट्रीज़ जे बारे में जानकारी हासिलु करण जी तव्हांखे हिकु इच्छा रहंदी आहे अहिड़े ई नमूने सिका जेके आहिनि जेके कॉइन्स हर कंट्री जा हर मुल्क जा अलॻि अलॻि सिका आहिनि ऐं हुननि सिकनि खे कठो करणु पंहिंजे पाण में हिकड़ी वॾी चुनौती आहे ऐं हुनमें तव्हांखे इहा ॼाण पै पइजी थी वञे की कहिड़े मुल्क़ में कहिड़े नमूने जा सिका हलंदा आहिनि ऐं पथर जेके आहिनि पथर सां तव्हां इहा ॼाण पैदा करे सघो था की कहिड़े नमूने जा पथर थींदा आहिनि घणा घणे क़िस्म जा हूंदा आहिनि हिननि जी इहे ॻाल्हियूं जेके तव्हांखे हिकड़ी सुठी नॉलेज ॾींदा आहिनि सुठो ज्ञान तव्हांखे मिलंदो आहे